حیدرآباد ضلعے میں روزگار کے ذریعۂ معاشی بہت سارے زراعت بھی ہے صنعت بھی ہے خود خدمات خود روزگار بھی ہے مختلف قسم کے روزگار ہیں اس میں گورنمنٹ بھی ہے اپنے خود کے بھی ہے بہت سارے روزگار ہے اس میں لوگ بہت سارے پریشان بھی ہے بےروزگار بھی ہے اس میں اور روزگار والے بھی ہیں اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں زیادہ تر وغیرہ وغیرہ